ہلو ہلو میم کیا آپ ہوم ڈلیوری کرواتی ہیں لنچ کے لیے اصل میں اب مجھے لکھنؤ اسٹائل بریانی چاہیے پانچ لوگوں کے لیے تو اس کا ریٹ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس اوکے تو میم اس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا دیکھ لیں آپ تو آپ مجھے اور کچھ بھی چاہیے تھا آپ اسی کے حساب سے ڈسکاؤنٹ لگا دینا تھوڑا بہت میم دیکھیے آپ مجھےاچھا چلیے پہلے یہ بتائیے یہ گلاب جامن لڈو رس ملائی یہ سب مجھے سب ورائٹی چاہیے آپ مجھے بتا دیں کتنے کتنے رینج پہ مل جائے گی اچھا اور لڈو لڈو کیا کون کون سے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو مجھے گلاب جامن پانچ کلو اور لڈو بیسن کے تھوڑی رس رس ملائی دو کلو بھیج دینا اور میم دیکھ لیں آپ تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھ لیں آپ جی ڈسکاؤنٹ دے کے میم ایکچولی دیکھ لیں نا آپ تھوڑا میں تھوڑی غریب سی ہوں تو تھوڑا بہت اچھا چلیے تو آپ مجھے پھر اس کی ڈلیوری کروائیے تو پھر میں بھیجتی ہوں اوکے بٹ صحیح ہے الگ سے چارج لگتا ہے کتنا لگتا ہے اچھا تو اس پہ بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اوکے تو میم دیکھ لینا آپ تھوڑا بہت سو دو سو کا کر دینا پلیز اچھا چلیے ففٹی روپے کر دینا ٹھیک ہے تو کب تک ہو جائے گی یہ ڈلیوری ایک بجے تک تھوڑا اور جلدی کر دینا ٹھیک ہے اوکے اوکے تو ٹھیک ہے پھر آپ اور صحیح ہے نا صحیح ملتا ہے نا آپ کے پاس میں نے ویسے کافی تعریف سنی ہے بٹ ہاں ٹھیک ہے بس اچھا ہی ہونا چاہیے لکھنوئی اسٹائل بریانی ہونی چاہیے کوئی اور سی نہیں مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ لوگوں کے لیے یہ سارا آڈر ہے ٹھیک ہے پھر

اوکے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ بائے